ने मार्केट गए चादर ख़रीद कर ले आए और उसको धुले इतनी ख़राब चादर निकली पूरा भसक गया ख़राब हो गया पड़ोस में बताने लगी यानी इतनी महंगा चादर थी और इतनी ख़राब निकल गई इतनी बेकार निकली वो कहने लायक़ नहीं फिर उसको फिर अब उस दुकान पर जाऊँगी मैं नहीं नहीं नहीं पैसा इतना लग गया और चादर अच्छा नहीं है एक दम भसक गया कलर भी निकल गया उसका धुलने के बाद बहुत बेकार चादर थी महंगा चादर थी और बहुत कलर उड़ गया भसक गया फट गया अब उस दुकान पर दोबारा नहीं जाएंगे चादर ख़रीदने कोई भी सामान नहीं ख़रीदेंगे दोबारा देखने में तो अच्छा था लेकिन उस कपड़ा नहीं अच्छी थी एक दम ख़राब थी चादर